उज्जैन ज़िले में कुछ उज्जैन ज़िले के अन्दर ही कुछ क्षेत्र में ऐसे गाँव होते हैं जि जिसमें अधिक से अधिक कुछ सामाजिक प्रथा है जो रीति रिवाज हैं जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है और मैं गाँव से हूँ इसलिए हमारे गाँव में इतना हमारा गाँव में यह मनना है कि जैसे किसी की शादी होती है और दूल्हा दूल्हा दुल्हन होते हैं जैसे किसी दूल्हे के घर पर वह माँग वाता बनाते हैं वहाँ पर दुल्हन को दूल्हे की शादी करने के बाद दूल्हन को घर लेकर आते हैं तब वहाँ जाकर माँ माता के आगे जाकर उन्हें सिर झुकाने रहता है फिर और वहाँ के जागता वगैरह करना रहता है जिससे वह रीति रिवाज होती है वह करनी जरुरी रहती है सबके अलग अलग प्रथाएँ रहती है और शादियों में हम देखते हैं कि यह भी अलग अलग हल्दी की रीति रिवाज रहती है हल्दी मेंहदी इनकी अलग अलग रीति रिवाज रहती है जो समय समय पर करना रहता है हल्दी की एक दिन हल्दी के एक दिन में मेंहदी की एसे रहती है जिससे शादी ब्याव में अच्छा भी लगे और वह उनका टाइम टेबल भी हो के हाँ इस समय हल्दी रखेंगे इस समय मेंहदी रखेंगे इस समय फ़ेरे देंगे अधिक से अधिक प्रथाएँ चलती रहती हैं जिसके बारे में मैं जानती हूँ और दूल्हन को तीन दिन बाद चार दिन बाद फिर से घर भेजना रहता है यह भी एक रीति रिवाज है यह अलग अलग समय में होता है